आङो दायो दिनै गोथार मंगलबार साननि बाथौ आर'ज रोजाबनायनि सायावहाय बुंनो सान्दों मानोना मेथाइ रोजाबनायाव आं जोबोद गोसो गुदुं जोबोद मेथाइ रोजाबनो गाहाम मोनो आं आंनि सुखु दुखुनि बाथ्राफोरखौ रोजाबनानै फोरमायनो हायो बाथौ आर'ज बा आर'ज मेथाइ मन्दिराव बा थानसालियाव फैनानैआं मेथाइ रोजाबनायाव जोबोद आखा फाखा गावनि साननाय हनाय दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ बाउजोबलाङो जेरै थानसालियाव हाबब्ला जोंनि गोसोखौ गोथार मोनो गोजोन मोनो बेनि थाखाय आङो आर'ज मेथाइखौ रोजाबो आर'ज मेथाइखौ रोजाबनायाव गारांफोरा जाब्लाबो जायाब्लाबो आं रोजाबो बा फै आफा फै बेखौ आं फार्स्ट रोजाबो आरो जोबनायाव रोजाबो आं आलो गोजोन रुजु रुमु मोनजालांथों न'खरखौ होननानै रोजाबो जेरै आं सामफ्रामबो मंगलबार सानाव आर'ज मेथाइ रोजाबनो गाहाम मोनो गोसोखौ गाहाम मोनो साननाय हनाय न'खरनि बिहाव बिखुनजो फिसाजो फिसाज्ला बिहामजो गासैबो न'खरनि सोलिलांनो थाखाय इसोरा बोर हरथों अरायबो नायहरबाय थाथों बिदि साननानै आं सामफ्रोमबो आरज रोजाबो मेथाइ खनो जानाय लोंनाय उनदुनाय आं खिनाय हासुनाय फ्रावबो आं जोबोद मेथाइ रोजाबनो आं गाहाम मोनो आं गोदो समाव फरायसालियाव फरायबाय थानाय स्कुलावबो आङो जोबोद लेखा दोननाय थिबुल देग फोरखौनो दामनानै आं आर'ज मेथाइ जा एबा बायदिसिना मेथाइखौनो आं रोजाबोमोन जोबोद रोजाबनो गाहाम मोनोमोन गोसोनि साननायफोरखौ माने मेथाइ रोजाबनानै माने दिन्थिफुंनो आं लुगैयो आरो आरो थैनाय थांनाय माबानायफोराव नंखाय बे संसार आर'ज मेथाइखौ रोजाबो आरो आं जोबोद साननाय हनाय माबाफोरखौ आङो रोजाबो थैनानै थाङोब्ला मानसिया मा मा खामानि मावनो थालाङो बेफोरखौबो जों आर'जनि गेजेरजोंनो जों फोरमायनो हायो बुजायलायनो हायो बिनिखायनो जों गावनि गोसोखौ सानफ्रोमबो इसोरनियाव आर'ज गाबो आर'ज मेथाइनि गेजेरजों आं जोबोद रंजाखांनाय मोनो आं गावखौनो गाव मेथाइ खनै खनै गोजोननाय मोनो मोसायो आं सम जायोब्ला मोसायोबो आरो बांसिनखौ आं खुगाजों आर'ज मेथाइखौनो रोजाबो जानाय लोंनायाव उन्दुनायाव आर'ज मेथाइखौ खनबाय थायो सामफ्रोमबो इसोरखौनो नाम लाबाय थायो इसोरा आंखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनायाव बोर सारस्रिहरथों नायहरथों गथ' गथाइ फिसा फिसौ मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों होननानै आं आर'ज मेथाइखौ खनो जों बाथौ मन्दिराव फैना जों दोंबा आर'ज मेथाइखौ दोंबा रोजाबो बे दोंबायाव जोङो खालि जोंनि संसार जानायाव माबोरै गथ' गथाइखौ माबायदि माबालांनांगौ बिबायदि जों इसोरखौ सिबियो जों सानफ्रोमबो जोङो आलारि बाथि लगायो फुं मोना आरो मंगलबार सानाव जोङो रायजोनि थानसालियाव आर'ज मेथाइ रोजाबो आरो न'आवबो जों रोजाबनो हायो जोंनि साननाय हनायफोरखौ गोसोनि दुखु सुखुफोरखौ जों बावजोबलांनो हायो आर'ज मेथाइनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ जौगा होनायाव माबा खालामनो हायो धोरोमनि बेलायाव मोजां मोजां आयदाफोरखौ जों रोजाबनानै बा बिबुंथि होलायनानै मेथाइ खननानै मावलांनो हायो जों दिनै थांना थानो थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबो माबाफोर दाय दोफोन मावफ्रांबाय नामा सबथासेनि गेजेराव बे बोर निमाहा बिनो थाखाय जों थानसालियाव फैयो अरायबो आलारि बाथिया जेरै जोंना दङ बेबायदिनो जों आरज मेथाइ रोजाब रोजाब जोंनि गोसोनि साननाय हनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव खिन्थालायफैयो बुंलायफैयो जेरैबो जों सामफ्रोमबो सिखोन साखोन थानांगौ दुगै दोलोब जोङो थानसालियाव हाबो दा आर'ज मेथाइ रोजाबनायावबो दुगै दोलोब थांनानै जोंनि गावखौ साफा जानानै जों दख'ना गोमो गस्ला गुफुर जि गुफुर लानानै जोङो इसोरनियाव खानाय खेंफोरनानै आर'ज खालामो जेरै इसोरनि अननायाव जों बेबायदिनो बेमार आजार गैयाजासे मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो बेबायदि होननानै जोङो आर'ज मेथाइ रोजाबो खनो दाम देनायाव खाम सिफुं दामो आर'ज रोजाबो हारमुनि दामो जथा सेरजा दामो सिफुं दामो थाइगिरनि खङा खंबा बर'नि आसारा आसारबा मोनसिंसिं बोराइनि रावा फंबा सिफुं गुदुं गुदुंबा सोरगोआव दङ हाददाव दङ मैदामाव दङ मैदेरा गाबोनो अदाल गुदियाव मानसिनि जिउआ गाबोनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव बेबायदिनो जों साबा गुरु मोनसिं सिं गुरु देबा बोराइ देबि बुरै खुरिया बोराइ खुरिया बुरै आइ बिमा माइनाव माइनाव आर'जजोंबो जों रोजाबो आइ बिमा माइनाव नोंखौ जों दैआव फाथि अराव फाथि खालामफ्लांबाय हासिबदों सिबफ्लांबाय आथिंजों जोथ्रोदफ्लांबाय नों आइ बिमा माइनावा जोंखौ बे दायनि थाखाय जोंखौ निमाहा होनांगोन अन्थाइ बादि दाबिरलां बामब्रु बायदि दाबिरलां अन्थाइ बायदि दिदोमै जोंनि न'आव आइ बिमा माइनाव गरसेया गरनै जानानै थानांगोन नों बाख्रियाव आबुं महरै थानांगोन होननानै जों आर'ज रोजाबो आरज मेथाइनि गेजेरजोंबो बिमा माइनावखौ जों गाबज्रि हरनो हायो हांख्रायहरनो हायो जोंनि साननाय हनाय गोसोनि दुखु सुखुनि गेजेरजों आरज रोजाबब्ला जोंनि गोसोखौ जों गोजोननाय मोनो गाहाम मोनो बिनि थाखाय नों आफा इससोर बोराइ बाथौआ जोंखौ अराइबो नायहरबाय थानांगोन जेरै आर'ज मेथाइनि गेजेरजों थैनानै थांनाय सुबुंखौबो जों रायखांनो हायो मोजां मोजां नंखाय बे संसार नै रुंसारिफोर दोबो रायखांनो हायो आरो जों सोरजिनाय नै आफा नाजावदो आफा फैदो फै बेफोरबायदिजों जोंनि आर'ज रोजाबनायनि गेजेरजों जों इसोरखौ माबा खालामो रोजा रोजा जों आरज मेथाइनि गेजेरजों गावनि साननाय हनाय लुबैनाय दुखु सुखुनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो बिनिखायनो नों आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव आर'ज रोजाबो खनगिरि मोसागिरि दामग्रा देग्रा थायो गामिनि रायजो राजा बेयावहाय जों रोजाबनायाव धोरोमनि बेलायाव आं बुंनायाव जों दा गथ' गथाइफोरखौ फोरोंलांनांगौ गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो रोजाबनाय गोथार मंगलबार सानाव माबा खालामनांगौ जों थानसालियाव लाबोनानै आर'ज मेथाइखौ रोजाबनांगौ फोरोंनांगौ बिदिनो खालामनांगौ जों साननाय हनाय फोरखौ जों अरायबो सैथोजों दावगानो हायो जों गाज्रि आखु फैया जोंनि साननाय हनाय जोंनि गोसोआ अराइबो गोथार जानो अरायबो साननाय हनाया जाफुंनांगोन बिनि थाखाय जों इसोरनियाव आर'ज गाबो इसोरा जोंखौ अननांगौ जों उन्दैनिफ्रायनो फाइभ सिक्स फरायनायनिफ्राय जों बाथौ आर'जखौ जोबोद नांथाबनानै थानानै आर'ज रोजाबबोयोमोन जों दिनै जों आर'ज लायोब्ला जोबोद लैहोर लैहोर फैनानै आर'ज मेथाइखौ रोजाबोमोन जों जोबोद गाहाम मोनो मेथाइ रोजाबनो माइनाव थिखननाय बरायनाय काति माइनाव फोरबो बैसागो फोरबो गासै जोंनि फोरबोआ जाबाय बैसागो फोरबो आमथिसुवा फोरबो आघोन फोरबो काति फोरबो मागो फोरबो मोनबा फोरबो जों फालियो बेवहाय जों जोबोद गाजा गोमजाहाय आरज मेथाइ रोजाबो जों जोबोद जोंनि दुखु सुखुनि गेजेरजों सावरायलायो बेखेवलायो मेथाइनि गेजेरजों रोजाबनायनि गेजेरजों आं दिनै धोरोम बाथौ आर'जनि बेलायाव फंनैसो बुंबाय आंनि बे बाथौ आर'जनि बुंनायखौ आं एसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय गोजोन्थों